आंनि नैथि प्रदाक्ट आ जादों केम्पास नि मोनसे जुथामोन केम्पास कम्पानिनि मोनसे जुथा बे जुथानि दामआ जिबाजौ लादोंमोन बे जुथाखौ आङो मोजां नुनानैहाय आङो बायदोंमोन नाथाय आं बे जुथाखौ बायनायनि उनाव आङो गानबाय बे जुथाया गानोब्ला आथिं सायो गोजान लामा थाबायोब्ला आथिङा थिफुदलायो बे जुथाया मोजां मोनसे गाननो थाखाय मोजां कम्फ'रटेबोल बेयो जायाखै बेयावहाय गोबां आंनि जि खामायनाय फैसा बेयो लस जाबाय होननानै आङो सानो जेब्लानो गाननानै थाबायो ससे लामा अब्लानो बेयो आथिङावहाय साहोयो आरो गोबां सम गानबाय थायोब्ला आथिङा सानायजों थिफुलाङो आरो बे जुथाया गानोब्ला गोबां गोलोमो आथिङा गोबां गोलोमनायनि गेजेरजोंहाय आथिङा गेसाव मोनामनाय जायो जायखौ गानलाङोब्ला दिनैहाय मानसिफोरनि गेजेरावहाय मोनामनाय मोनसे आबहावा सोमजिहोयो बेनिखायनो आङो जि केम्पास कम्पानि नि जिबाजौनि जि जुथा बायदोंमोन बे जुथाया आंनि थाखायहाय मोनसे गाज्रि मोनसे प्रदाक्ट जानानै फैबाय बे जुथाया आङो सान्दोंमोन मोजां जागोन होननानैहाय दाम गोसानिखाय नाथाय बे जुथाखौ जेब्ला आङो बाहायजेनो अब्लानिफ्रायनो बे जुथाया आंनि थाखायहाय मोजां मोनसे कम्फ'रटेबोल बेखौ आंनो होआखै नाथाय बे जुथाखौ आङो बायनानै एसे गानबाय आथिंफ्रा एसे साबाय आरो आङो नोजोर होबाय जुथाया सिङाव मोजां मोनसे मुवाफोरजों बानायनाय बे नङा बेखौहाय मोजां मुवाजों बानायनाय जायाखै जायनि थाखाय गोरा मुवाजों बानायनायखाय बेखौ गानोब्ला आथिं सायो आरो सानायजों थिफुयो आरो रुगुं रुगुं एसे एसे थाबनो गाहां माहां जायो आथा सिथाबनाया बेनिखायनो बे जुथाया आंनि थाखाय मोजां नङा